हमरा सबसँ जादा खुशी मिलैय पढ़ैमे हँ पढ़करके पढ़करके अच्छा आदमी बनम तऽ जाकरके हम अपना मम्मीके पापाके कही घुमाबे ले जाएम हँ ओहिसँ बड़का खुशी की हो सकै छै जैसे हम अपना भायके खुश रखै छी अगर अच्छा पैसा अगर कमायम हम तऽ अपना मम्मीके खुश रख सकै छी भायके खुश रख सकै छी बहिनके खुश रख सकै छी आओर चाही अगर कोइ भी चीजके जरूरत है अगर उ चीज हम खरीद लै छी चाहे दे दै छी तऽ अइसँ तऽ वास्तविक है कोइ भी आदमी खुश हो जेतै हँ आओर खुशी जो है जिन्दगीके खुशी जो है उ जिन्दगीके सबसँ अच्छा आओर अच्छा पल होइ छै के आओर खुशी जैसेकी पढ़िए रहल छी पढ़करके हम जॉब कर लेम आओर जॉब करके अच्छा खासा पोस्ट मिल जायत पैसा कमायम हँ ओइसे जैसेकि जो भी हमर मम्मी पापा सोचले है जैसेकी घर बनाबैके बा शादी बियाह चाहे जोभी फंक्शन हो पूजा हाउ पाठ हो ई सब कर करके आओर उसबमे उसब कयलाके बाद ओइमे तऽ ओइमे खुशी मिलै है के पूजा पाठ केलामे आओर कहीं घूमे जाउ फैमिलीके साथ दोस्त यारीके साथ मस्ती करू मतलब ई सब एक खुशी ही है के आओर खुशी ऐसे खुशी तऽ हर इन्सान होयला चाहै छै खुश रहैला चाहै छै लेकिन ओकरा लेल तऽ खुशीके लेल जरूर किछु ने किछु करैके होइ छै तब जाकरके खुशी मिलै छैके आओर उ खुशी खुश मतलब होइके जिन्दगीमे लेलन उ कोइ कोइ तऽ अथी होइके चाही आधार ने जैसेकी कोइ पढ़ाइ करै छै तऽ अच्छा खासा करै छै कोइ अच्छा नॉलेज लै छैके बाहर जाइ छै घुमै छै फिरै छै ओकरा नॉलेज मिलै छै आओर नॉलेज मिलै छै ओकरा उपयोग करै छैके आओर उपयोग कयलाके बाद अच्छा खासा इनकम कर लै छै आओर तब जाकरके उ अपना फैमिलीमे उ काम करै छै जे ओकरा बहुत ही अच्छा लगै आओर अपना माता पिताके खुश रख सकै छैके हँ